मिकी सोआल पुच्छेआ गेदा ऐ के साढ़े हिंदोस्तान दे जेह्के कला शिल्प दे बारे च दस्सो के केह् केह् जेह्के लुप्त होने दी कगार उप्पर आई पुज्जी दियां न ते एह् इक बड़ी गै इक अफसोस आह्ली गल्ल ऐ कि इत्थैं बड़ियां हारियां चीजां न जेह्कियां के लुप्त होने दी कगार उप्पर न जियां साढ़ै इत्थै कश्मीरी शाल होंदे हे लोक उसदे उप्पर कढ़ाई छढ़ाई करदे हे ते ओह् बी बड़ियां घट्ट होआ दियां पेंटिगं होंदी ही लोकें पेंटिंग दा बड़ा शौक होंदा हा ते तुस दिक्खो ते ओह् बी बड़ियां घट्ट होआ दियां अज्जकल ते बाकी होर आर्ट असें ग्रांऽ च तुसें दस्सां तां जियां साढे ग्रांऽ च होंदियां हियां खड्ढियां होंदियां हियां खड्ढियां होंदियां हियां उसदे उप्पर केह् करदे हे के तानी लांदे होंदे हे जियां अपना सूत्र बगैरा बुने दा होंदा हा उन्न बुनी दा होंदी ही चरखै उप्पर ते ओह् पैह्ले चरखे उप्पर बुननी फ्ही उसी उसी कत्तना फ्ही कत्तना हा बाद च उसी फ्ही ओह् करदे होंदे हे उसदे ओह् इयां गोले जन बनाने ते उसदा हा बाद च फ्ही उसदे खड्डियै'र चाढ़दे हे उसी गलांदे हे तानी जानी उसदे बनदे हे पटटू साढे ग्रांऽ च खड्डियै उप्पर ते ओह् तुस दिक्खो तां हून खड्डी ते कुसै गी औने आह्ले जेह्के जमाने दे बच्चे न तां उनें खड्डी तक पता नी होनी कि खड्डी केह् चीज होंदी ते चरखा केह् चीज होंदी कांगड़ी केह् चीज ओह् सारा किश लुप्त होआ दा हां थोह्ड़ा बौह्त ऐ कि बसौह्ली पेंटिंग जियां साढ़ै इत्थै उधमपुर डिस्टिक च ते बसोह्ली पेंटिंग उत्थैं ऐ थोह्ड़ी बचा दी अज्जकल बच्चे उसदे उप्पर कम्म करा दे न ते कश्मीरी शाल उसदे उप्पर जेह्की थोह्ड़ी कढ़ाइयां न ते ओह् बी हैन लेकिन बाकी जेह्के ग्रांऽ दे जेह्के असली जेह्की चीजां हियां असली जेह्का ग्रांऽ दी कला ही ओह् जेह्की ऐ ओह् सचमुच लुप्त होने दी कगार उप्पर ऐ होर उसी बचाने दी जेह्की ऐ बहुत ज्यादा जरूरत ऐ ते मेरी गौरमैंट अग्गें गुजारिश ऐ कि उसदे उप्पर कम्म कीता जा जियां साढ़ी डोगरी भाशा उप्पर कम्म होआ दा अज्जकल